तव्हां सभीनि राजस्थान जे बारे में ॿुधो ई हूंदो त राजस्थान हिकु अहिड़ी जॻहि आहे जिते न सिर्फ़ु हिंदुस्तानी माण्हूं ईंदा आहिनि बल्की हिंदूस्तान सां गॾु गॾु ॿाहिरां जा माण्हूं बि पिणि ईंदा आहिनि राजस्थान जे अंदरि माण्हूं घणेई न तरीक़े जा सामान वठंदा आहिनि घुमंदा फिरंदा आहिनि घुमण जी एतिरियूं सारियूं जॻहियूं आहिनि जिते माण्हूं ॾिसणु कुझु कुझु हेड़ियूं जॻहियूं आहिनि जेके ॾिसणु माण्हूं पिणि ईंदा आहिनि जीअं तव्हां ॿुधायो त जैसलमेर बीकानेर जहिड़ी शइ जॻहि जेकी ॾिसणु माण्हूं परियां परियां खां ईंदा आहिनि अॼु मां तव्हां खे राजस्थान में अचण खां पोइ माण्हूं ख़रीद में छा छा वठंदा आहिनि उन जे बारे में तव्हां खे थोरो जो ॼाणु ॾियणु चाहियां थी त हिन में त माण्हूं राजस्थान खां घणो करे वस्त्र

ऐं मिट्टी जा बरतनि राजस्थान जी मिट्टी जा बरतनि यानी की तव्हां जी फिर्ज खे हू पुठियां करे छॾे छॾंदा एतिरा न सुठा ऐं ऐं बिल्कुलु कंहिंजे प्योर मिट्टीअ जा बरतनि राजस्थान जे अंदर ई मिलंदा आहिनि राजस्थान में एतिरा न अलॻि अलॻ जॻहि आहिनि जिते माण्हूं घुमंदा आहिनि फिरंदा आहिनि ऊ उन खे ॾिसंदा आहिनि राजस्थान में संगमरमर जे हूअं बि ॾाढो थींदो आहे राजस्थान में मीना कारी जो कमु थींदो आहे तव्हां खे ख़बर आहे त जयपुर खे गुलाबी नगरीअ जे नाले सां सभु मशहूरु आहे सूरत अगरि तव्हां वञो था राजस्थान सूरत वारे पासे में त हुते कपिड़ा मशहूरु आहिनि अगरि तव्हां राजस्थान में जैसलमेर पासे वञो त जैसलमेर जो जो मीनाकारी एतिरी जो बिलू प्रिंट वारी मीनाकरी आहे नीलो वारो हुन जे बारे में तव्हां खे जामु सुठी ॼाण मिलंदी तव्हां खे अगरि तव्हां राजस्थान जे बारे में ॿियो घणो ई कुझु पुछण ऐं ॿुधणु चाहींदा आहियो त राजस्थान में ईअं आहे त माण्हूं अलॻि अलॻि तरीक़े जा अलॻि अलॻि वस्त्र अलॻि अलॻि आभूषण विकिणंदा आहिनि ख़रीद कंदा आहिनि पाईंदा आहिनि राजस्थान में घणो करे चोली ऐं हार मां पंहिंजे गले में पाइण जा अलॻि हार माल जे पुरूष हूंदा आहिनि जो भाई हूंदा आहिनि उन जा इस्तेमालु औरतुनि जा अलॻि थींदा आहिनि भाईन जा अलॻि थींदा आहिनि भाईनि जा थींदा आहिनि धोती ऐं कुर्तो पॻिड़ी पॻिड़ी बि साफो पॻिड़ी खे साफो चईंदा आहिनि साफो त भई जैसलमेर जो साफो त तमामु बहितर आहे तव्हां त ॿुधो ई हूंदो जैसलमेर जे साफे जे बारे में त हीअं करे अलाए घणा घणा तरीक़े जा अलाए घणियूं घणियूं शयूं माण्हूं वठी वेंदा आहिनि ही राजस्थान में हस्तकला शिल्प जे बारे में तव्हां ॿुधो ई हूंदो हस्तकला शिल्प जे बारे में इहो आहे त हस्तकला शिल्प में माण्हूं पंहिंजनि हथनि सां ईंदा आहिनि नक़ाशी कंदा आहिनि कांच जी है ना परत लॻाईंदा आहिनि कपिड़नि ते कांच जो कमु कंदा आहिनि त त तमामु बहितर ऐं सुठो आहे कुझु करे न सघिजे ऐं तव्हां लाख जी चूड़ियुनि जे बारे में बि ॿुधो हूंदो त लाख जूं चूड़ियूं बि पंजे राजस्थान में ठहींदियूं आहिनि त तमामु बहितर हूंदियूं आहिनि राजस्थान जे बारे में अगरि ॿुधाइजो थो हिते जा वस्त्र हिते जा कपिड़ा हिते जा गहिना हितां जा बर्तन ई तमामु सुठो आहे हिते जा संगमरमर जा पत्थर राजस्थान जा संगमरमर जा पत्थर त तमामु बहितर आहिनि माण्हूं हिन सां घर ठाहींदा आहिनि पंहिंजा पंहिंजा महिल ठाहींदा आहिनि ख़ुशी सां रहंदा आहिनि माण्हूं जॾहिं उन जॾहिं ॿाहिरि खां विदेश ईंदा आहिनि त बि राजस्थान में ईंदा आहिनि त हू बि राजस्थान जे बारे में रंग में रंगजी वेंदा आहिनि जो तमामु बहितर आहे अजु मां बस एतिरो ई चवणु चाहींदमि त राजस्थान में जो शइ आहे हू दुनिया जे कहिड़े बि पासे में न आहे जय झूलेलाल